आमचे कडेन पयले धावपाक मोचे बी खास नासले आमी इस्कुलाचे मोचे घालुनूच धावतालीं पयलीं आम कडेन चोडशे बरें बरें कपडे जावं धांवपा कितें मेळ नासलें कितें आमचे कडे घ घडटा ते भाशेन आमी घालतालीं एक मात बरे मोच्चे मोच्चे तर घाले आन तूं जेस्सी घातली जाल्या धावपाक मनीस फिरिरी फ्रिनेस मेळट तुका बे बरे भशेन धावपाक आनी एश कोन तूं पॅण्ट आनी टिशर्ट बी घातलें जाल्यार धावपाक पडलें जाल्या पासून बरी उरतालीं आनी मोच्चे घाल्या आमचें कांय जां डिबॅ डिफॅक्ट जायना आसलीं आनी बरी मोच्चे तर को घातले जाल्या धावोन आमी बरी भाशेन येतालीं